आमीं घरांत तरे तरेंचीं पेयां तयार करता जशें की चिकूचो शेक केळ्यांचो शेक मोजाटो लिंबूचें उदक फालोडा अशीं खूब तरेचीं पेयां करतात